जय झूलेलाल सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण वारा पंहिंजी संस्कृति परंपराऊं खे मञंदा आहिनि पंहिंजी संस्कृति मञणु परंपराऊं मञण लाइ हू पंहिंजा सॼा जेके बि तहिवार आहिनि वॾी थधिड़ी नंढी थधिड़ी टीजड़ी ईअं मल्हाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजी ॿोली जी सम्मान करण लाइ पंहिंजी जेकी सतनारायण जी त भॻवान जी कथा आहे वीरल भॻवान जी कथा आहे उहे पंहिंजे घर परिवार सां कंदा आहिनि ईअं संस्कार पंहिंजी नियाणियुनि में विझंदा आहिनि हू हर महीने जॾहिं हर हफ़्ते ईअं कथाऊं घर में थींदी आहिनि ॾिसंदा आहिनि त इन सां ॿार सिखंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा जी सम्मान जे लाइ उहे झूले जय झूलेलाल चई करे पंहिंजी भाषा खे सम्मान ॾींदा आहिनि गॾो गॾु पंहिंजी संस्कृति खे सम्मान ॾियण लाइ चेटीचंडु जहिड़ो मेलो लॻाईंदा आहिनि चेटीचंडु मेले में पंहिंजे घर परिवार रिश्तेदार ओड़े पाड़े वारा सभिनि सां जय झूलेलाल साईं मल्हाईंदा आहिनि उन ई सॼे ॾींहुं मेले जो आनंदु वठंदा आहिनि सुबुह खां वठी राति ताईं मेले में रहंदा आहिनि प्रसाद वठंदा आहिनि पंहिंजे ओड़े पाड़े वारनि खे बि वठी ईंदा आहिनि सभिनि खां पहिरीं शुरूआति पंहिंजी झूलेलाल मंदरु दर्शन करणु झूलेलाल साईं जा दर्शन करण सां कंदा आहिनि